यगाथ' मोजां यगा खालामनाय बा एक्सार्साइस खालामनाय बेखौनो यगा यगासन बुङो दा मानसि देहाखौ लानानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनानै लानाया गाहाम जायखिया मोनला खालामब्लाबो जायो जेनबा नियम थियमखौ बांद्राय मिथियाबाबो फुं फुङाव सिखारनानै थाबायनाय आरो एक्सार्ससाइस खालामफैनाय गावनि देहाखौ जोथोन लानाय थाखाय जोङो थाबायनायाबो मोजां आरो एक्सार्ससाइस खालामनाय सबसमाय यगासन खालामनाय नियम बादियै एफा एफा जोङो हाजासिम बा हायैखोथ' मानो बानायनो ना हाजासिमखौ बानायनानै गाबागाव देहाखौ माने स्ट्रं लाखिनो थाखाय गोगो खालामनो थाखाय जाहाथे बेराम आजाराबो सनदेरनो हालाबाया बेफोरबादि माखासे फिसा फिसौ उन बेरामफ्रा बे यगासन एबा ब्यामजोंबो गायो देहा जोथोन लाखिनाया आरो बांद्राय उन्दुनानै थासोनाया मोजां नंखाया खामानि मावनाय यगासन ब्याम खालामनाय बेफोरनि एक्सार्साइस परिश्रम खालामनायानो जगासन जायो जेरै हालुवाफोर जोङो जेनबा हालिवनाय मानाय बन सिन्नाय माबा सिन्नाय बेफोरो जोंना हालुवाफोरनि एक्सार्साइस होन्नानै जोङो सानो आरो दा गथ'फोरनि बेलायावथ' फोरोंनाय मानाय बेखौ उन्दैनिफ्रायनो एसे फोरोङो यगासन खालामनाय थाबायनाय एक्सार्साइस खालामनाय बेफोर बिराद गोनांथार आरोखि दा बिराद मोजां बिदि यगासन खालामनाय जायहा बेसे गोबाव हायो एसेबां खालामनाया मोजां बांद्राय हायैखौबो खालाम नाङा दा हानायखिनिखौ खालामोब्ला मोजां आरो एक्सार्साइसा गाव गावनि देहानि थाखाय इउननि थाखायबो आरो बेराम आजारनि थाखायबो मोजां